पहले के लोग क्या करते थे कि घर में खेलने नहीं देते थे नहीं घर में ही खेलते वेलते थे ऐसे बाहर जाने नहीं देते थे बोलते हैं चलो यहीं पर जो खेलना है खेलो और सब घर का काम करवाते थे अब तो लोग क्या अब तो छोटे छोटे लोग भी हैं बड़े लोग घर की लड़कियाँ तो खेल अच्छा खेलती हैं अपना बाहर जाती हैं और और खेलती हैं एक दूसरे से शहर के लोग आते हैं खेलते हैं जैसे कि खेल खेलते खेलते जैसे सानिया मिर्जा फेमस हो गई ऐसे सब सब सोचते हैं कि हम भी अपना राम नाम रोशन करें खेल खेलते खेलते तो अब भारत का अपना नाम रोशन कर रही हैं जैसे कि खो खो खेल रही हैं तो खेलते खेलते और भी आगे फेमस होती जा रही हैं पहले अब तो मेडल्स वगेरह मिलने लगे पहले तो ये सब कुछ होता नही था अब अब सब कम्पटीसन होने लगी कि देखो वो गेम खेल रही है हमें नहीं आ रहा तो हमें भी आना चाहिए हम अगर हम कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं आएगा क्योंकि वो भी तो वो भी तो कोशिश ही कर रही है तभी तो उसको आ रहा है तो फिर उससे भी वो भी अपना कोशिश वगेरह करती थी ऐसे आता था और भी दूर दूर शहर में सब आती जाती हैं सब लोग ऐसे खेलते हैं हमारा हमारा शारीरिक तनाव ये सब दूर रहता है अच्छा रहता है हमारे मानसिक संतुलन अच्छी रहती है खेल खेलने से हमारा दिमाग अच्छा रहता है अक्सर अगर कोई भी गेम वगेरह रहता है खेलते रहोगे और हिला हिलो डुलोगे तो हमारा ये सब जो गेम वगेरह तो वहाँ गेम से आउट कर देते हैं कि निकलो यहाँ से इसीलिए हमें भी कोई भी काम करना चाहिए तो एकत्र दिमाग लगा के करना चाहिए हमारे शारीरिक खेल खेलना एक अच्छी चीजे हैं है हमारे शारीरिक हमारे शारीरिक तनाव ये सब चीजें दूर होती हैं